پولٹری فارم میں بہت سارا کھانا کھلاتے ہیں ہم لوگ جس سے وہ مکئی ہو گیا مکئی کا دررہ اور اس کے بعد جو ہے سویاابین کا چورا جیسے کہ گیہوں قدرہ جو اور خاص کر کے عام طور پر پولٹری فارم میں جو ہے بطخ مرغیاں یہ سب کو دیکھتے ہیں کہ وہ مکئی کا جو ہے دررا اس سے جو ہے ٹھیک ٹھاک وہ اس کا صحت رہتا ہے اور باقی جیسے بات چاول وغیرہ پکا ہوا چاول وغیرہ کھلانے سے مرغیاں کو بیماری لگ جاتی ہے مر جاتی ہے اور یہی ہم لوگ اس سے پریش رہتے ہیں اور ان کو کھلانے کا بہت طریقہ ہے ان کو کھلانے کا جو ہے یہ ہے مکئی کا دررہ ہوتا ہے نا اس سے وہ اس سے جو فائدہ ہے اسے جو اس میں جو ہے وہ بردی بھی ہوتی ہے بڑھتی بھی ہے اور صحت مند بھی رہتی ہے تو ہم لوگ یہی کھلاتے ہیں اور یہی سب کھلاتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ کھانے سے جو ہے ٹھیک رہتی ہے تندرست رہتی ہے اور جو ہے جو چاول جو پکا ہوا چاول اگر اس کو دینے سے اگر غلطی سے بھی کوئی دےری ہے اگر دینے سے وہ بیمار ہو جاتی ہے اب بیمار ہو جاتی ہے تو وہ مرنے لگ جاتی ہے پھر اس میں دوائی کا لگ جتا ہے دوائی دینا پڑتا ہے اور جو مکے کا درہ ہوتا ہے وہ کھلانے سے جو ہے نا اس کا صحت صیح رہتا ہے اور وہ بڑھتی بھی ہے وہ بڑھتی بھی ہے کچ دنوں میں بڑ جاتی ہے مغے دورہ کھلانے سے اور سویابین کا جو چوڑا ہے وہ کھانے سے بھی صحت میں ٹھیک ہوتا ہے فائدہ رہتا ہے وہ سویابین کا جو چ ڈرہ ہے نا جو سویابین کا جو چورا ہوتا ہے نا وہ بھی صحت کے لیے ٹھیک ہے اچھا ہے وہ کھلانا چاہیے اور اس سے اس کی جو ہے وہ وزن میں بھی ٹھیک رہتی ہے بڑھتی بھی ہے اور صحت مند بھی رہتی ہے وہ تو خاص کر کے ہمارے علاقے میں جو ہے وہ مکے کا درہ اور سویابین کا چورا یہی دو چیز ہے جو وہ مرغیوں کے لیے اور گیہوں اور گیہوں بھی جو ہے وہ بھی جو ہے ہمارے یہاں کے جو گیہوں کا بھی جو ہے اس کو بھی درر کر کے چکیوں میں درر کر کے ان کو بھی کھلایا جاتا ہے تو وہ دررہ مکہ کا ہو یا گیہوں کا ہو یا سویابین کا چورا ہو یہ سب ملا ہم لوگ کھلاتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں بس یہ یہی سب جو ہیں